वेरी गुड मॉर्निंग सर और सर क्या हाल है क्या करें कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई थोड़ा बिजी थे थोड़ी दिक्कत आ गई थी ना वो पापा का थोड़ा ट्रांसफर हो गया था इसलिए सेटलमेंट करने में हम लोगों को परेशानी हुई टाइम नहीं मिल पाया सर नहीं सर आपके कॉलेज में इतना बेस्ट इतना अच्छा लाइब्रेरी है उसमें सारी बुक मिलती थी पढ़ने के लिए कितना मतलब अच्छा फ़ील हुआ सर वो तो हमेशा हमारे मतलब जेहन में हमेशा बैठा है याद रहेगा क्योंकि कभी नहीं भूलेंगे सर वो पल कितनाअच्छा लग रहा था सर आप लोगों का मार्गदर्शन ही तो है जो इस काबिल मुझे बन लेकर आया है और फिर सर एक आपसे हेल्प चाहिए थी सर सर आपसे वो क्या है कि पिता जी का वहाँ पर ट्रांसफर हो गया तो अब पूरी फैमिली तो वहाँ रहेगी तो जाना तो पड़ेगा सर तो इसलिए सर थोड़ा हमें अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाता सर तो अच्छा था कॉलेज से सर ऐसा कुछ नहीं है सर जिस कॉलेज में इतने दिन बिताए उसमें अब आप दस पाँच मिनट वाली बात कर रहे हैं आएँगे सर आप लोगों से मिलेंगे यही तो अब इसके बाद कहाँ जल्दी आना होगा सर है ना सर नहीं सर आप लोगों के जैसे ऐसा लगता हैं सर आप लोगों के साथ में बिताया हुए पल ऐसा लगता है जैसे फैमिली हैं आप लोग बहुत याद आएगी सर छोड़ के जा रहे हैं लेकिन आप क्या बताएँ सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जाना समझ लीजिये मेरे पापा का ट्रांसफर ठीक है सर प्रणाम सर